हैलो तुस ट्रैवल अजेंट बोला दे में गड्डी चाहिदी ही केह्ड़ी गड्डी ओह् ते अवंरसर जाना घूमने गी केह्ड़ी केह्ड़ी गड्डी ऐ थुआढ़े कश अठ्ठें बंदे जाना आहो तुस दिक्खी लैओ अस कड़क्याला बोला ने आं हां ते फ्ही सवेरे चाहिदी गड्डी ऐ तुस भेजी ओड़ेओ कोई ड्रवैर बी शैल गै भेजओ कोई समझमान ते सवेरे चाहिदी हां हां कड़क्याल गै औना कोई अपनी समझा कन्नै दिक्खी लैएओ कोई अट्ठ सुआरियां आई जान हां ठीक ऐ फ्ही